हैलो

मां ज्योति थारवानी ॻाल्हाइ रही आहियां तव्हां केरु तव्हां केरु तव्हां वर्धमान मोबाइल ता पिया ॻाल्हायो अच्छा तव्हांजो नालो ॿुधायो न थोरो केरु था ॻाल्हायो ठाकुर ई आहे अच्छा अच्छा मां तव्हांखां हिकु ॻाल्हि थी पुछी की तव्हां वटि आहे न अन आई फ़ोन फोरटिन प्रो मैक्स मिलंदो मूंखे आई फ़ोन फो आई फ़ोन फोरटिन प्रो मैक्स मिली वेंदो त तव्हां मूंखे हिकु ॿुधायो त इन इनजो रेट छा आहे हिकु लख पंद्रहं हज़ार आहे अच्छा त तव्हां पाण सिंधी सिंधी आहियूं भाई बंद भाई बंद आहियूं त थोरो डिस्काउंट ॾींदा थोरो घणो कुझु इन ते अच्छा अच्छा अच्छा ईअं एक्चुअली छा मूंखे न इयो इनजो असांजा ॿार आहे ज़िद करे वेठो आहे उन लाइ खपे हाणे ॿारनि जी ज़िद आहे छा कयूं करिणो पवंदो आहे पूरी हा हा उहेई न उहेई ऐं ॿियो न हिकु ॻाल्हि पुछो ॿुधायो त तव्हां पंहिंजो इन इहो जीअं पाण कुझु इन किश्तू कराए सघंदा जीअं फ़ोन ते मां तव्हांखे थोरो जमा करायां कैश पोइ तव्हां किश्तू विश्तू कंदा हा जीअं तव्हांखे एडवांस वीह हज़ार रुपिया ॾिया पोइ तव्हां मुंहिंजी किश्तू कराए छॾो छाकाणि मां बि हिकिड़ो दुकानदार आहियां त हिकु साथ त एड़ो पेमेंट न कढी सघंदो आहियां हा जीअं तव्हां जीअं तव्हांजी पॉलिसी जीअं हुजे न जीअं तव्हां ॿुधायो की वीह हज़ार मां ॾेयाव थी त तव्हां मूं खां न न हज़ार रुपिया महीनो वठो या पंद्रहं सौ जीअं तव्हांखे तव्हांजे भाई तव्हां कंदा अच्छा पंज हज़ार अच्छा अच्छा ठीकु आहे मां पंज हज़ार ठीकु आहे पोइ उअ वधीक कोन्हे ठीकु आहे कढी छॾदासीं ऐं ॿियो अ न मतिलबु गैरेंटी आहे न मतिलब ईअं तव्हां मोबाइल कॾहिं ख़राब वराब थिए त तव्हां असांखे कराइ ॾींदा न अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे मां शाम जो अचाव थी तव्हांजी दुकान ते हरिओम हरिओम